गाइ भैँसीके घरमेके राखै छिए गोबर उठाके ढेरीमे धरै छिए ढेरीमेसँ उठाकऽ सीजन आएल तऽ खेतमे देली खेतमे दऽके ओकरा छीटिके हर जोतैली हर जोताके ओहिमे अथी हर जोताके ओकरा खेत बना उनाके मकइ आलू अथी आलू मकइ आओर राजमा बौकला रहरिआ ओहिमे जइ ईसब दैके ओहिमे बाउग करै छिए